میں سوسل میڈیا اکاؤنٹ پہ اکثر اسلامک ویڈیو بنانے والے کو فالو کرتی ہوں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اکثر جو مکہ مدینہ ہوا اور ہمارے اسلام سے جڑی ہوئی باتیں بتاتے ہیں ان سبھی کی ویڈیو میں دیکھتی ہوں ان سبھی کو فالو کرتی ہوں اچھا لگتا ہے جو ہماریے دین کو دین کی اسلام اسلام کی باتوں کو آگے سب کے سامنے میں پیش کرتے ہیں مدد کرتے ہیں سننے میں بھی اچھا لگتا اور اس سے یعنی کہ ہم لوگ کو اپنے اسلام کی دین پہ چلنے کی بھی بہت ساری سیکھ ملتی ہے جیسے ہم اپنے اسلام کی دین باتوں کو سنتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں جس میں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے تو اس لیے میں ان کو فالو کرتی ہوں اسلامک ویڈیو بنانے والوں کو تو اسلامک ویڈیو دیکھتی ہوں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ان سے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہے جیسے کہ ہمیں کچھ ہمیں کچھ یعنی کہ ایک طرح سے ہوتا ہے کہ اسلامک باتیں ہیں جیسے کچھ فراض ہوتے ہیں کچھ فرض ہوتے ہیں کہ کچھ سنت ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے تو وہ میں اس پہ دیکھتی ہوں وہ لوگ ڈالتے ہیں ویڈیو تو میں دیکھتی ہوں تو ان سے مجھے یہ سب جاننے کو ملتا ہے سیکھنے کو ملتا ہے بہت سارے اسلامک چیزیں میں اس سے دیکھی ہوں سیکھی ہوں اس لیے اسلامک ویڈیو بنانے والے کو میں اکثر فالو کرتی ہوں اور بھی بہت سارے کو فالو کرتی ہوں جنہیں میں جانتی ہوں پہچانتی ہوں تو انہیں میں فالو کرتی ہوں اور ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں